समस्तीपुरमे महिलाके गरीबीके गरीबीके गरीबीमे खाना गरीबीके लऽके गरीबीमे खाना पकाबै छै आओर दै छै खाना पकाके आओर गरीबीके वृद्धा भी मिलै छै आओर इंद्रा आवास भी मिलै छै आओर आओर कोटा भी मिलै हइ आओर फेरो आओर शिक्षामे कए इस्कूलमे पढ़ाइ सरकारी इस्कूलमे हइ ने पढ़ाइ भी चलै छै ने

देखभाल हइ ने तऽ सरकारी हॉस्पिटलमे जादातर गरीब लोक के ने जादा पैसा बुझू नहि गरीब लोकके जादा पैसा ले लै छै आओर हइ ने आओर गरीब लोकके अच्छासँ ईलाज भी नहि करै छै

कोइ हॉस्पिटलमे अच्छा भी काम करै छै कोइ ठीक कऽ दै छै जल्दी सना आ कोइमे लेट से करै छै बीमारीके ईलाज करै छै ओहिमे हॉस्पिटलमे

बोलै हइ कि लड़की पैढ़ कऽ की करतै लड़की तऽ दोसरे घर जेतै लड़की के नहि पढ़बै छै कोनो महिला भी नौकरी करै छै तऽ कहतै की नौकरी करके की करबै अइसँ गरीबी नौकरी नहि करबाबै छै इहए लए महिला गरीबी शक्तिकरण महिलाके इसलिए लोक महिलाके नहि करऽ दै छै नौकरी एहिलए महिला हइ ने से बोलैत रहै छै से खाली घरहीमे हइ खाना पकबै छै आओर महिलाके कहै हइ घरेमे महिला बोलै छै नौकरी करबै महिलाके कहै है कि नौकरी करैमे कोइ फायदा नहि हइ तू नौकरी करके कि करबिहि एहिलए महिलाके नौकरी नहि करै दै छै केतेक लोक तऽ घरेमे रहै छै लड़की आओर मम्मी पप्पा लड़कीके तऽ हमेशा चाहै छै नहि पढ़ए नहि पढ़बै छै आओर पढ़ाबैके चलतेमे कहै है मुर्ख रह लेकिन पढ़बैमे पैसा लागै छै तऽ मम्मी पापा बोलै छै कि नहि पढ़ाबै पैसा लगतै कहा सँ लगैयौ पैसा गरीब छियै ई छियै घरमे खाइके उपाय नहि तऽ पढ़बै लए कहाँ ले जेब एकराके एहिलए बेटी लोकके पढ़बै नहि छै आओर काम करानेके लिए ले जाते महिलाके महिला काम भी करतै काम करतै तभी एक सए रुपैया मिलतै रोज नहि तऽ महिलाके पैसा भी ने देतै आओर महिलाके मार भी गरीबीके चलते महिलाके मारबो पिटबो करैत रहै छै आओर बोलतै कि गरीबी छऽ ई छऽ आओर गरीबके आओर आयुस गरीबी लोकके आयुष्मान कार्ड बनबै छथिन ओहिमे बोलै है कि फ्रीमे ईलाज करबऽ ई करतै गरीब हॉस्पिटलमे आओर जाइ हइ तऽ गरीब फ्रीमे ईलाज भी ने करै छै बोलै पैसा भी किछु चाही

ले जाइ छै तऽ आयुष्मान कार्ड देखबै छै तब भी नहि काम करै छै एहला समस्तीपुरके गरीबी आओर बहुत गरीबी हइ समस्तीपुरमे ने किछु गाँवमे अमीर भी हइ आओर किछु गाँवमे गरीबी आओर गरीबी इसलिए हइ गरीबीके लोक सब अच्छा से देखभाल करतै रहतै आओर स्वस्थ रहतै मन खराब होत गरीबी लोकके ने

कम काम करते ले जाते है बोलते पैसा होगी तब ने लेके जाते किछु पैसा माँग भी लेते हॉस्पिटलेमे भर्ती भी करवाते आओर भर्ती कराके तब ले आते दवाइ भी देते आओर जाँच भी कराते आओर जाँच करा उराके बेमार भी निकलते तो ओहिके हिसाब से डॉक्टर भी दवाइ देते दवाइ देके बोलते कि अच्छा से ध्यान देना पड़ेगा आओर देते ध्यान तब है ने अच्छा से ओकर देखभाल करै छियै करके तब हइ ने

ओकरा अच्छे से देखभाल कयली आओर गरीब लोकके इन्सानके हमेशा थोड़ी पैसा रहै छै से हरदम ईलाज करा सकलै इहए लए गरीब लोकके हमेशा पैसा नहि रहै छै

गार्जियनके कही दै छै तऽ गार्जियन आबै छै तब बोलै छै पढ़लीहीन किया किए केलही पढ़बही तब ने बुद्धि एतौ अइला बच्चा लोक के हमेशा ध्यान रखे के चाही पहिले ईस्कूल भेजबै छै